हँ नमस्कार नमस्कार बोलू आम आओरके रेट एखन चलैए वहए रेट पचास साठि किलो हँ बम्बइके सबके एखन वएह रेट चलै हइ दस पाँच आओर ओ कम बेस लेकिन बढ़िआँ सबसँ बेसी अपना पासमे आम हइ मालदह हँ लथुओ छै लेकिन आम मालदहसँ बढ़िआँ नहि हैत मालदह मिठ रहै छै बढ़िआँ

हँ सब छै अपना पासमे लेबै कतेक से बाजू ने सब अपना पास छै एखन अपना घरके गछपक्कू आम हइ सब गाछके पाकल छै एक्कोगो कार्बेटवला नहि हइ मिलल सब अपना अपन ओ दुइ तीन क्विन्टल लैके हइ ओ भऽ भऽ जाएत सब बढ़िआँ अपना कमी नहि हइ अपना गाछमे पाकल हइ सब गछपक्कू आम अहाँके मिलत ओ अपना गाछके हइ तऽ नहि मिलै छै सब बढ़िएँ ने हेतै आओर कार्बेटवला पसन्द हेतै तऽ ओ खराबो पकड़ा ने जाए हइ धुर महराज तोरा गाछके पाकल हउ गाछमे कोना कार्बेट लगेतै बाजू उँ गाछमे गाछमे तऽ नहि नहि तऽ गछपक्कू कहली ने गाछ पाकल हइ आओर अपना पास आओर आम छै जे कार्बेट पकाएल दुइ तीन बोरा आम छैहे गछपक्कू हइ मालदह भऽ गेल कलकतिआ बम्बइआ ईसब भऽ गेल गछपक्कू गाछके पाकल हइ ईसब आओर ओसब कार्बेटो पकाएलवला दुइ तीनगो आम छै तऽ ओहि चलते ओ कहबे नहि कएली कहली ओहिलए गछपक्कुए दिए कहै छिए

हँ लेबै की उँ हँ हँ तऽ ठीक हइ भऽ जाएत तऽ जे कहबै कार्बेटवला तऽ कार्बेटवला भऽ जाएत गछपक्कू कहबै गछपक्कू भऽ जाएत सब आम छै

हँ

हँ हँ गाछ बोललिए वएह ने गाछ पाकलवला आम बढ़िआँ ने होइ हइ उँ हँ हँ गछपक्कू आम जतेक बढ़िआँ रहै हइ ओतेक कार्बेटवला नहि ने रहै हइ गछपक्कूके बाते दोसर रहै हइ आओर कार्बेटवला यदि खरिदै छी कार्बेटवला जल्दी सड़िओ जाइ हइ हुँ हँ ई लेकिन ईसब आम गछपक्कू रहत तऽ बढ़िआँ ताजा आम हइ सब अप्पन गाछके पाकल हइ गाछसँ तोड़ै छिए आओर बेचै छिए हँ ओ सुआदो आओरके ओकरा तोड़िकऽ नहि पाकै हइ तऽ कार्बेट लगाके पकैली हुँ हँ जे लेबै से भऽ जाएत जे हँ जे आम लेबै जतेक लेबै ततेक भऽ जाएत कखनो नहि नहि हैत जे लेबै गछपक्कू लेबै तऽ हँ हँ दुनू फेँटिओके लेबै तऽ दुनू फेँटिओके भऽ जाएत ओना अकेलो सिङ्गलो लेबै गछपक्कू तऽ ओहो भऽ जाएत सब भऽ जाएत हँ हँ सब भऽ जाएत जखन लैके हैत तखन फोन करब ने भऽ जाएत